हैल्लो हांजी कुद्धर ओ तुस हैल्लो हैल्लो मैडम कुद्धर ओ अच्छा ते मैडम कम्म हा तुंदे कन्नै ओ दुकाना पर कोई केह् नमें नमें डिजाइन आए दे न हां ओ आहो आहो मेरे मुड़े दा ब्याह् ते मि सोच्चा दी ही तुंदी दुकाना दा आऊं पैह्लै लैंदी ही आह्नियै ते फ्ही तुस ठीक नेईं किन्ने तोले चला दा कोई सनाई सकदे ओ तुस अच्छा ते फिर मेरी कुड़ी नै वि आना ऐ उन बी दिक्खने न थोह्ड़े बोह्ते दस्सी ओड़ेओ तुस